जहाँ तक पर्यावरणके बात अछि तऽ हमर क्षेत्रक पर्यावरण बहुत नीक अछि हमर क्षेत्रक मौसमो बहुत नीक अछि बहुत अत्यधिक गर्मियो हमरा क्षेत्रमे नहि पड़ैत अछि नहि बहुत अधिक ठण्डो नहि पड़ैत छथि सूर्य भगबानके कृपा ठण्डामे हमरा एम्हर बहुत रहै छनि अत्यधिक ठण्डो नहि भेल अत्यधिक गर्मियो नहि भेल जहाँ तक एहिबेर मौसमके बात अछि तऽ मौसममे बर्षा बहुत अधिक भेल अछि बर्षा जे छै से बहुत अधिक भेल बर्षा होला सँ किसान सबके जखन जखन पानिके आवश्यकता खास कर कऽ धानके खेतीमे चाही तऽ तखन तखन धानके खेतीमे किसानके पानिके जखन जखन जरूरत पड़लै तखन तखन पानिके जरूरत सेहो भेलै तऽ इएह बात छै तऽ हमरा अहाँकेॅं जाय से एगो हमर अहाँकेँ एतुका मौसमके बारेमे बता दी जेना किछु कोरोना कालके समयमे शहरमे सुनलियै जे हुनका ऑक्सीजनके कमी भऽ गेलनि ताहि दुआरे हुनका ऑक्सीजन नहि भेटलनि ताहि दुआरे हुनका मृत्य भऽ गेल बट गाँवमे हमर एम्हर एतेक पेड़ पौधा लागल छनि जे ऑक्सीजनके कोनो कमीके बाते छोड़ि दियौ कोरोनो किनको किनको भेलनि क्योकि एतुका आदमी मेहनती काम करै बला छथिन जहाँ तक हमर क्षेत्रमे एक कोसी नदी बहै छथिन हुनकर अजीबे लीला छनि कखनो कखनो एतेक रौद्र रूप आबि जाइ छथिन जे बहुत सारा घरके अपना सङ्गे बहा कऽ लऽ कऽ चलि जाइ छथिन ओ नहि देखै छथिन जे बड़का बड़का बिल्डिङ्गके तुरन्ते ओ बहा कऽ लऽ कऽ चलि जाइ छथिन एम्हर सँ उम्हर कऽ कऽ लए कऽ चलि जाइ छथिन जङ्गल हमरा एम्हर अहाँके खाली जङ्गले जङ्गल भेटत जङ्गलोमे जङ्गलके हमसब कलम सेहो कहै छी बिभिन्न प्रकारक गाछ वृक्ष जे अहाँ चाहबै ओ भेटत हमर गाँवके माटी हमर खेतके माटी बहुत ही अधिक उपजाउ होइत अछि जाहिमे बिभिन्न प्रकारके खेती तिलहन तेलहन दलहन जे बोईभीन्न प्रकारके खेती ओहिके अन्तर्गत कैल जाइत अइछ